औ हेल' खोनाबाय हेल' आङो साहापात्ति माने हाबानि थाखाय गोबां नांगौमोन नोंथांनाव मोनगोन नामा आदानाव मोनगोन एह आरो नांगौ माने मोजांखौ हरदो एसे मोजांखौ हाबानि थाखायथ' बुरजा नांगोन बिनाय दङ न'आव बानायनाय ना अ मोजांखादा अ अ ओरैनो दस के जि सो जागोन दस के जि अ हाबा दं नालाय न'खरआव हाबा दङ औ औ औ बागान बेसेबां न'नि बागान ना अ दामआ ओरैनो बेसेबां बार'स' ए औ ओमफ्राय आंनिया ओरैनो जों लाबोनाया आं लाबोनाया बेसेबां गोलैगोन दस के जि नङा सात के जि औ साथ के जि आ थोयोना सापात्तियालाय साहाल'सोदा थोआ होनबा हाबायाव बारासो जागोन ना अरजाला न'आवबो जाजायोना लकेल आ औ गारजाया इसोर फैगोन आं नोंसोरखौ माबा उन्दैफोर सात बा जेनेबा ओरैनो बार'स' बा ओरैनो सात हाजार गोग्लैगोन माथो औ ओमफ्राय बैयो बैयो आद्रा आद्रा बै आद्रा आद्रा सारिस' आद हाजार सारिस' एसे खमायबावदो औ औ लकेल नालाय एसे एसे औ औ औ उवालावसो देलायबावो ए ए मारै मारै देयो बेखौलाय बोरै बोरै बानायो जोंथ' मिथिफेरा खिन्थादो इसे औ औ गिसियैनो देयोना माबोरै गिसियैनो देयो नामा ए औ दा बोथोरावथ' सुनाङाखोमा अखायानो हाबाय थाखायो माथो अ अ

अ ओमफ्राय अखा हाबा जानाय नङा नामा बिदिबा अ सेवबाथाय गारजाबाय ना ए लोंजाया अ अ जोंनाव गैफेरा सिनायानो जोङो बिफांखौनो माबायदि एबारै नोंसोरनाव थाङोब्ला नोंसोरनियाव बिहरफानांसिगोन सापात्ति लायोब्ला ए ए अ अ अ बानायना नायनांगोन ए नंगौना न'आवनो दंखायोबालाय माथो बानायग्रा दंखायोबालाय आरामनो हाजारना नोङो माबासो जायोना बिसोरना मुलि थुलि होनानै बानायनाय पेकिं खालामनाय गोबावनि जायो ना ए ओ अ अ दे दे दे होनबालाय लायनोसैबा खबर ह'रनोसै आङो नों दा बोथोर मोजां नायनानै बानायनानै दोनदो औ औ औ ओरैनो आंनि ज'खा दंखायो